हाँ हैलो जी सर जी सर बोलिए सर जी बोलिए सर जी सर सर अभी आचार सहिता जैसे लागू है उस अनुसार से आप जो है थाना जो थाना के जो भी अधिकारी लोग है वो लोग तो गाँव में घूमने के लिए ही नहीं जाते आचार सहिता का तो पूरा पूरी तरह से उलंघन किया जा रहा है तो यह कैसे होगा बताइए यह सब चीज़ तो गलत है न आचार सहिता का

अरे नेता लोग तो देखिए थाना से कोई लोग नहीं जा रहे हैं और नेता लोग सब पैसा बांट रहे हैं घर घर जा करके दो दो हज़ार रुपया हम्म हम्म क्वाट के क्वाट खुल रहा है क्वाट के क्वाट खुद रहा है बताईए हैलो कौन कहता है दारू बंद है बताईए तो अभी दो हज़ार के क्वाट बोल रहे आरस के है थाना है आप लोग बताईए तो खाली घूस लेकर काम करते हैं हाँ जल्दी ध्यान दीजिए नहीं तो पता न बात हो जाएगा वैशाली थाना को समझे और कोई विशेष कोई परेशानी तो नहीं है वही परेशानी है

हाँ हाँ हाँ तो इसपे जल्दी सर्वे करवाईए ठीक है नहीं तो याद रखिएगा बड़ा बाबू है तो छोटे बाबू बनने में टाइम नहीं लगता यहाँ ठीक है वैशाली है ठीक ना हाँ तो छोटा बाबू तुरंत बन जाइए यो केस में नाम जाएगा दारू वाला में केया साथ तुरंत छोटा बाबू हो जाइएगा समझे हाँ

ठीक ठीक हम वैशाली पंचायत के हाँ वैशाली सॉरी अगरैल पंचायत से है हाँ अभी जो है न अभी इलेक्सन है अभी नेता सब जो है एक घंटा के बाद सब घरे घरे घूसेगा पैसा बाँटने के लिए ठीक है नहीं यह तो औरो सपोर्ट कर रहा है सबको दारू कहाँ बढ़िया है देखिए सब मंदिर के पास जो है घर ठीक है वहाँ पर सब दारू वारू बेचता है कि नहीं बेचता है कहाँ पकड़ते उसको दिन बताइए पकड़ कर ले जाते हैं शाम में बीस हज़ार ले के छोड़ देते हैं हाँ तो उसको ध्यान दीजिए तनि ठीक है ठीक है उसको कार्यवाही करिए तनि ढंग से कीजिए थोड़ा ठीक है